हाँ हमें हम कल्चर साक लगा है एक बार हम अपने अपने घर से यम पी के लिए रवाना हूँ वहाँ वहाँ एक्जाम के परपस से गये थे वहाँ पर हमको जाने के बाद जब स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पहुँचे तो मतलब वहाँ के कल कल्चर काफी अलग था जो भी हमें साफ खलता था वहाँ के लोग काफी काफ़ी अपने में सीमित हैं एक दूसरे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है वहाँ पर जाने के बाद और वहाँ का बिहेबियर बियर हमें अच्छा नहीं लगा जैसे कि वहाँ के लोग अजीब अजीब तरीके से रहते भी रहते हैं रहना खाना पीना अजीब है अजीब है वहाँ का रहना खाना पीना और मतलब मैं गया जब और सुबह सुबह वहाँ के वहाँ के एक आदमी मिले मुझे और उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की हमें ये चीज सबसे गंदी लगी ट्रेन में सफर करते हुए बहुत हीं कठिनाईयों का सामना करना पड़ा जो कि वहाँ के लोग मतलब की किसी किसी को किसी अगले को समझना नहीं चाहते है ऐसे हैं लोग ये तो नहीं कह सकता लेकिन वहाँ के लोग काफी काफ़ी अलग रूड रूड टाइप रहते हैं ये चीज मुझे बहुत बुरा लगा वहाँ का वहाँ का कल्चर काफी चेंज है वहाँ के लोग काफी अलग हैं मतलब की अपने ख़ुद से खुद में बिजी है एक दूसरे से जैसे कोई वास्ता नाता नहीं है ये चीज मुझे बहुत ही सॉक करती है वहाँ के कल्चर बहुत ही अलग तरीके से अलग तरीके से चल रहा है क्योंकि आपस में लोग मतलब नहीं रखते हैं वहाँ पर आगे कोई कोई वहाँ मदद नहीं करना चाहता है मतलब नहीं करना चाहता है और बहुत ही लोग बहुत ही बहुत ही अलग तरीके के लोग वहाँ रहते हैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एटलिस्ट जब सेंटर पहुँचा वहाँ वहाँ भी हम हम लोग को अजीब अजीब तरीके से मतलब इंट्री कराया गया और अजीब कल्चर मे रह अजीब कल्चर वहाँ का लगा हमें क्योंकि लोग मतलब अपने अपने अपने यहाँ के लोगों को अच्छे से वो लोग इंट्री करायें अंदर ले गयें और हमारे साइड के लोगों के साथ अलग तरीके का बिहेवियर उन लोगों का था जैसे कि ऐसे बाहर बाहर बगाते हुए हम लोग को बोलें की जाओ तुम लोग अलग स्टेट से आओ ये है वो है

समानता वहाँ नहीं थी ऐसे समानताओं समानतायें नहीं करने की वजह से हमको एक ये वाला कल्चर बहुत ही बुरा लगा वहाँ का क्योंकि लोग मतलब आजकल लोग ख़ुद से बस मतलब रखना चाहते हैं दूसरे से कोई वास्ता नहीं है